जी कहलहुँ जे अहाँ मखानक कारबार करै छियै तऽ जी हमरा कनि कोना एकर जानकारी भेटतै हँ हँ

हँ आ जेना वर्षाके पानि रहै छै तऽ ओ नहि काज करतै ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म

तऽ बीआ केना रोपबै

ह्म्म

हँ हँ ह्म्म

ह्म्म तऽ ओ खाद कतय भेटतै जेना अहाँसभ राखै छियै अच्छा

अच्छा अच्छा

ह्म्म तऽ ओकर जेना हमर एतेक खर्चा हेतै तऽ आमदनीके एकर की केना स्रोत यए

अच्छा अच्छा पचास साठि हजारके आमदनी छै

ह्म्म तखन आगू हँ हँ ह्म्म अच्छा अच्छा तऽ एकर प्रशिक्षणो लेबय पड़ै छै

ठीक छै तऽ ठीक छै ठीक छै जी नहि नहि नहि ठीक छै